भारत में ऐसे कई बिजनेसमैन इंडश्ट्री वाले ओ नेता हैं जिन्होंने टेक्नोलेजी पढ़ाई लिखाई मनोरंजन व्यापार और ट्रांसपोर्ट जैसे क्मेंषेत्रों कई तरीकों से भारत में बदलाव किया है इनमें कहीं प्रकार के ट्रांसपोर्ट ओनलाइन सिस्टम ऐसे ऐसे कार्य हैं जिनकी वजह से हमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होती है हमें अगर कोई चीज पहले आठ दिन में प्राप्त होती थी वो आज ट्रांसपोर्ट के जरिए हमें एक ही दिन में प्राप्त हो जाती है कोई चीज हमें आठ दिन पहले चाहिए थी वो आज आज ही मिल जाती है और जैसे एक पत्रिका हुई पत्रिका हमें किसी के यहाँ देने जाना अगर होता है तो हम किसी को दो मिनट में वाट्सअप कर सकते हैं वहाँ जाने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ हर प्रकार की सुविधा आजकल उपलब्ध होने लग गई हैं एसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास किसी प्रकार की कोई समस्या है और हर प्रकार से सक्षम लोग होने लग गए हैं ऐसे कार्य बहुत सारे हैं कि जिनकी वजह से हमारे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है हम अपने आधुनिक जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ें इसके बारे में भी हमें पता चलता रहता है हमें हर प्रकार की चीज़ें घर बैठे ही प्राप्त हो सकती हैं और आजकल जो योग है वो बहुत ही बदलाव का योग है